तुस ग्रांऽ छोड़ियै शैह्रा बिच कीऽ आए अस ग्रांऽ छोड़ियै शैह्रा बिच तां आए कि की मेरे भापा ने शैह्र बिच जगह लैती ही ते कन्नै ग्रांऽ बिच पढ़ाई थोह्ड़ी इ'यां गै ऐ ही इत्थै स्कूल इ'यां गै ऐ हे पढ़ाई निं होंदी ही ते बच्चे कोई टीचर चंगा पढ़ांदा निं हा उत्थें पढ़ाई होंदी निं ही शैह्र बिच आए तां शैह्र बिच घर बनाया ते में पढ़ी